ہندوستان کے تعلیمی نظام بہت عمدہ ہے اور ہندوستان کی سرکار نے تعلیم کے شعبے میں بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی مثال قائم کردہ وہ ادارے ہیں جن کو تعلیم کے شعبہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے جیسے این سی ای آر ٹی سی بی ایس ای آئی سی ایس ای یہ ریگولیٹو ادارے ہیں جو تعلیمی ادارے کی نگرانی کرتا ہے اس کے علاوہ حکومت ہند نے بہت سارے مرکزی تعلیمی ادارے قائم کئے ہیں جن میں نوودے کیندر ودیالے اس کے علاوہ دوسرے ریاستوں کے بھی بورڈ ہیں جیسے یوپی بورڈ بہار بورڈ وغیرہ